आदसा नोंथांनि सोंलुखौथ' आं नायबाय नोंथाङा सोंदोंदि नों सल' खोनासंनानै मोजां मोनोना मोना औ आं मोनो सल' खोनासंनानै आं जोबोर मोजां मोनो ओमफ्राय सोंबावदों नोंथांमोनहादि नोंथाङा ओ नों मा रोखोमनि देंखो खोनासङो देंखो बुङोब्लाथ' आं बिखौ मोजाङै बुजायनानैथ' बुंनो रोंनाय नङा मानि सल' समाव जेरै एसेसो दुखुनि समाव दुखुनि सल' खोनासंनो मोनोब्लाथाय एसे गोसोफोरा मोजां मोनो आरो जेरै इदिनो समाव मोसानाय समाव मोसानाय सल' गाबनाय समाव गाबनाय सल' बेफोरबायदि खोनासंनो मोनोब्ला मोजां मोनो आरो सल'खौ जिबाबो खोनासंनो मोजां मोनो आरो जेरै इंराजि हिन्दि नेपालि बाङालि भजपुरि तामिल तेलेगु मालायालाम बेफोर सल'फोरखौबो खोनासंनानै मोजां मोनो आङो न'फोरावबो एसे लिरिक्सखौ आं रोजाबफायो आरो एसे गोसोआव थानाय गोसोआव थानायफोरखो मोजां मोनो खोनासंनानै ओमफ्राय आरो नोंथां मोनहा सोंबावदों नोंथाङा मोजां मोनसिननाय रोजाबगिरिफोरा सोर आं दा बर' जाहैबायनालाय बर' जाहैबायनालाय आं बर'निफ्रायनो बुंग्रोनोसै बर'निफ्राय आङो सार बिग्रायखौ जोबोर मोजां मोनो ओमफ्राय सुलिखा मेडाम बेखौ मोजां मोनो ओमफ्राय आरो आसामाव बुंनो थाङोब्लाथाय जुबिन सार जुबिन आदा बयबो होनो जुबिन दा होननानै बेखौ जोबोद मोजां मोनो ओमफ्राय आरो सोंबावदों जायगायारि देंखोनि सोमोन्दै नों खोनथाबावनो हागोन नामा जायगायारि देंखोनि आंथ' नोंथांमोननि सोंनायखौ बांद्राय बुजि स्लाबनो मोनदिया जायगायारि देंखो जायगायाव अ जोंनि जायगायाव जायो माब्लाबाफोर बिदिनो बैसागोफोराव मोजां बैसागो बिदाय प्रग्रामफोर जायोब्ला बिफ्राव लाबोयो देंखोगिरिफोर लाबोयो बिदिनो एसामिस लाबोयो एसामिसफोरबो फैयो बर'फोरबो लाबोयो बिसोर एसामिसफोराबो बर' देंखो रोजाबो ओमफाय आरो बर'फोराबो एसामिस देंखो रोजाबो आरो बिदिनो गोरोबलायनानै देंखो रोजाबलायो मोजां मोनो बिदि खौसे जानानै रावखौबो नासयलाया लासिनो नासय लाया लासिनो देेंखो रोजाबनायखौ जों गोजोनो आरो बिसिनि बिदि रोजाबनायाव दा आंनि बुंनांगौखिनिया बेखिनियानोसै